हैलो रमेश दादा वैष्णो होटल मां हां दादा कल्ह मां तव्हांखे न ऑर्डर ॾेई वियो हुयुमि न दालि मखनीअ जो मिक्स भाजी शाही पनीर ॾही वड़ा चावर ऐं फूल्का पंज ॼणनि जी रोटी चई हुई त दादा हुअ सुभाणे तव्हांखे ॾिलिवर करिणी परि हाणे कीअं माण्हूं न था अचनि त ऐं माण्हूं घटि बि था अचनि त हाणे पंद्रनि ॼणनि जी तव्हां रोटी मोकिलजो मूंखे ऐं यादि सां मूंखे जेको चयोम न गजरुनि जो हलवो सुठो डैकोरेट करे मोकिलजो थोरो सवारे करे मोकिलजो माना ऐं तव्हांखे जी पे पेमेन्ट आइ हूअ ॾिसो मां तव्हांखे कल्ह ॾेई वियो हुयोमाव पंज हज़ार ऐडवांस करे हां त प्लीज़ तव्हां कींअ हाणे बाक़ी बैलेंस तव्हां मूंखे कैश पेमेन्ट में वठिजो ऐं जेको आहे बाक़ी हिसाबु कयाव थो पोइ मां ऐं ॿि ॻाल्हि ॿुधो न अॼु बि मूंखे थोरी ॿ टे प्लेट्स खपनि टेस्ट लाइ तव्हां मोकिलींदा हाणे मूंखे हाणे बि खपनि थोरा जेको ऑर्डर हुजे ठहियल उन ॾींहु जे साई भाजी चओ पया पई आहे त अॼु अथव साई भाजी या चांवर उहेई मोकिलो खणी टेस्ट करिणी आहे के माण्हू आहिनि गैस्ट उन्हनि खे टेस्ट कराईणी आहे ऐं तव्हांखे ॿियो बि ऑडर मिलिंदो हिन बहाने सां ठीकु आहे दादा मोकिलियो त हाणे टिनि ॼणनि जी मोकिलियो बसि